मां किताब कंहिं दुकानदार खां वठंदी आहियां पुराणी मंडीअ में दयाल बुक स्टोर ऐं लक्ष्मी बुक स्टोर वारा जेके आहिनि उहे ॿई किताब रखंदा हुआ ऐं उन्हनि खां किताब वठी पंहिंजो ज्ञान अर्जन कंदी हुअसि उन्हनि उहे ॿारनि खां असांखां ॿिया किताब वठी करे सस्ते अघि में वरी असांखे ॿिया किताब जेके सैकिंड हैंड आहिनि उहे असांखे वरी ईंदा हुआ अहिड़ी तरह सां मटि सटि बि कंदा हुआसीं किताबनि जी इहे ॿ अ जेके दुकानदार आहिनि उन्हनि खां ही मां वञी करे पुराणी मंडीअ मां किताब वठी ऐं पंहिंजो ज्ञान अर्जन कंदी हुयसि